हमर हसबैण्ड छथिन वायुसेनामे छलखिन हेँ बीस बरससँ हम बाहरे छलहुँ जहाँ जहाँ पोस्टिंग होइत छलनि सौँसे घुमलहुँ फिरलहुँ अपन सासो ससुरकेँ साथ रखैत छलियनि जब अपन संस्कृति अपन जड़ि नहि बिसरलहुँ कतहु इहाँ सास ससुर छलखिन रहैत छलखिन तऽ घरमे आबि कऽ अपन पर्दामे रहलहुँ सुलटा पल्ला लेलहुँ आब कतहु पार्टी फंक्शनमे जाइत छी तऽ कनिका काल साड़ीमे मिललहुँ शहर जैसा नहि तऽ अपन जे हमर मिथिलाके अथी यए परम्परासँ सीधा पल्ला साड़िए पहिरलहुँ साड़िए नीक लागल आर बीस बरस बाहर घुमलियै फिरलियै जहिया से एलियै अपने जड़िमे जुटल छी अपने जड़िमे छी सभ एहिमे ढलल छी अहिना रहैत छी इएहसभ हमरसभके जड़ि बचपन केना बितल खेलकूदमे केना सभटा याद अबैत रहैत छै एखन जे छियै अहु उमरमे अपन सभचीज अपन संस्कृति नहि बिसरलहुँ हेँ उएह एहिमे ढलि कऽ सभचीज कऽ रहल छी जे हमर गाम घरके जे बात बिचार छै बड लाज पर्दा जेना पाबनि तिहार आबैए मधुश्रामानिए चाहे शादिये बियाह छै तऽ आना जाना सभतर गेलहुँ एलहुँ मधुश्रामनिए पञ्चमिएमे देखबै नहि ककरो कियो गेल लेकिन हमरासभमे छै जे जनेउए मुण्डन होइत छै तऽ ओहिठाम जा कऽ सभगोटए जुटलहुँ गीत नाद भेल गेलहुँ बजेलहुँ

एहिमे ढलिके सभजना मिलि कऽ रहि रहल छी अपन जड़ि नहि बिसरलहुँ